اتر پردیش ہندوستان كا ایک صوبہ ہے یہاں مختلف روایت اور مختلف تہذیب كے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں ہندو مسلم سكھ عیسائی تمام فرقے اور تمام روایات كے لوگ موجود ہیں سب كا الگ الگ مذہب ہے سب كی الگ الگ روایت ہے جیسے مسلمان كا مذہب ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ نماز ادا كرتے ہیں وہ اپنی نماز ادا كرنے كے لیے مسجد جاتے ہیں سیكھ عیسائی وہ اپنے چرچ چرچ میں پوجا كرتے ہیں ہندو مندر جاتے ہیں تو سب اپنے اپنے فرقے كے اعتبار سے كام كرتے ہیں اور اتر پردیش میں تمام مذہب كے لوگ تمام روایت كے لوگ موجود ہیں یہاں اپنے اپنے روایت كے اعتبار سے تمام لوگ كام كرتے ہیں اور تمام مذہب یہاں تمام مذہب كے لوگ موجود ہیں